हाँ मैंने त्योहारों के अवसर पर मूर्तियाँ बनाई हैं मैंने गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैंने गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई हैं नवरात्रि के टाइम दुर्गा माता कि तस्वी बना मूर्तियाँ बनाई हैं जो बनाने में मुझे बहुत ही आनंद आता था गणेश जी की मूर्ति बनाने में हमें बहुत आनंद आता था कभी गणेश जी की मूर्ति बनाते थे तो कभी उनकी सूंड टूट जाती कभी हाथ टूट जाता फिर वापस उनको ठीक करते और फिर उनमें कलर भरते कर अच्छे अच्छे कलर मार्केट से लाकर हम उनमें कलर करते थे माता जी की मूर्ति बनाते थे माता जी की मूर्ति बनाने में उनका शेर बनाते थे त्रिशूल बनाते थे तलवार बनाते थे उनका हाथ बनाते थे उनका पाँव बनाते थे उनका जो शेर रहता शेर बनाने में मुझे बहुत ही मजा आता था शेर बनाने में टाइम भी लगता था और उसको बनाना बहुत मुश्किल से बनाते थे और उसमें कलर करके हम बाजार में बेच देते थे मूर्तियाँ हमने बहुत सारी बनाई गणेश जी की देवी जी की और भी कई मूर्तियाँ हैं जो हमने बनाई हैं